हेल्ल' ओइ नोंथाङा जुता फानग्रामोन दा ए आंनो जुता नांगौमोनहाय औ माबायदि माबायदि दंथाय आंनो गोसोम कालारखौ नांगौमोन औ मोनगोन ना औ बेसेबां नाम्बार दं सय नाम्बार नांगौन आंनो औ सय नाम्बार नांगौमोन आंनो ओमफ्राय दामफ्रासो बेसेबां मोन्थाय

नै बाजि ए ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे खम जाला बाजिफोरा खम जायामोन औ बिदिबा आङो दायो नोंनि दखानाव थांगोन ओमफ्राय आं नायहैगोन ओमफ्राय माने आं दाबसे जायगायाव थांनांगौ नालाय आं बेवहाय गानलांनो आंनो नांथारगोन पान्सुखौ दे औ ओमफ्राय नोंथाङा दखानाव थाखागोन दा नोङो दखानाव थाखागोन ना औ आङो दा बेलासिनि टिन्टा हालागै थांगोन दे

औ औ दखान बन्द' जाखाया दा औ औ कालारफोरा थिगैनो दं ए डिसकालार एरि जेबो जायाखै अ माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा आं सोलायफिनगोन दे रिर्टान खालामफिनगोन